नमस्कार भैया ये हमारा नाम प्रिंस विश्वकर्मा है हमारे घर का जो फ्यूज़ है वह खराब हो गया है इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्सिटी है वह चल नहीं रही है अच्छा और ये बोल रहे थे आपका चार्ज कितना है अच्छा हाँ और एक फ़ैन है जिसको रिपेयर करना है हाँ ज़्यादा की ज़रूरत है और यह फ्यूज़ कितने समय में बन जाएगा अच्छा कितने में बन जाएगा अच्छा कितने कितने रुपये का फ्यूज़ लगेगा अच्छा दो हज़ार का कुछ कम कुछ डिस्काउंट या कम में कितने पर्सेन्ट डिस्काउंट अच्छा तब कितने में तो कितना होगा अच्छा पंद्रह सौ में और इससे और महँगे में और सस्ते में कोई और क्वालिटी का कौन कौन सा ब्रांड है अच्छा कितने कितने का है अच्छा घ घर के लिए कौन सा सबसे सही रहेगा अच्छा हेवेल्स का और वह कितने का है अच्छा एक हमारी कंपनी है जिसमें वहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया है वहाँ कम से कम छः फ़ैन हैं उसको रिपेयर करना है वह उस कितना उसका दाम लगेगा और फ्यूज़ भी वहाँ का ख़राब हो गया है तो वहाँ पर कौन सा फ्यूज़ लगेगा अच्छा वहाँ पर के डिस्काउंट कितना हो सकता है उस वहाँ के लिए

अच्छा आप कब आ सकते हैं चलिए चलिए ठीक है आप आइए हम आपका इंतज़ार करते हैं धन्यवाद धन्यवाद